ہاں کتاب کے علاوہ اخبار پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ اخبار پڑھنے سے ہمیں اخبار پڑھنے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کیا چل رہا ہے باہر گھر بیٹھے پتا پتا لگا سکتے ہیں کہ گھر ہندوستان میں کیا چل رہا اپنے اپنے آس پاس کیا چل رہا یہ سب معلوم لگتا ہے تو اخبار پڑھنا بہت اچھی بات ہے